हेल' औ औ आब' औ मोजांखौथ' मोन्दोंआनो सिगांनि रुजुनायाव नायोब्लाथ' दा गोबां दावगाबायखौनो होनजायो सिगांथ' जा बादि जौगानो नांगौमोन बिदि जौगायाखैमोन नाथाय आथिखालावथ' गोबां जौगानायखौ नुबाय माथो ना भारत संबिजिरनि दाइनथि फारिलायावबो हाबलायबाय बर'फोरनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव नङा होमब्ला बेनिफ्राय आरो बर' रावजों थुनलाइ सोरजिनानैबो जे बर'फोरा साहित्य एकादेमि बायदि बान्थाखौ मोननो हादों आरो गागि लिरगिरिफोरजों लोगोसे जों लाइमोनफोराबोथ' जोबोरैनो दावगाबाय एखौनो बुंजायो माथो ना नङा होमब्ला साहित्य एकादेमि मोननो हानाया

औ औ औ रायज्लायो हायो हायो औ बेनि सायावथ' साननो लागिआथ' गोबाङानो दं मानो होननानै बुङोब्ला जों जोंनि जि एसे गुबुन रायो राव रायज्लायग्रा मानसिफोरनि गेजेराव थाङोब्लानो जों असमियाखौ रायज्लायनो गोनां जायो नङा होमब्ला दा थिग बिदिनो जे बिसोरबो बे जोंनि रावखौ सोलोंनो गोनां मोनसे आयदा महरै लानानै दावगायोब्लाथाय जोंनि रावाबो दावगागोन आं बिखौ नुहरदों आरो जों ओरैबादि सानो जे जोंनि राव रोङैखौ जों माने गुबुननिखौ थाब थाबैनो आजावनानै लायो माने जों बायद'था खालामा जे जों जों बायद'था जानायनिसो गुबुननि रावखौ रायज्लायो नङा होमब्ला बिदिनो जुदि जोंबो जोंनि रावखौ रायज्लायनो थाखाय गुबुनखौबो जोङो बायद'था खालामोब्ला बा जोंनि जायगायाव गुबुन मासिफोर फैब्लाबो जे ए जायगायाव थांबाथाय बर' रावनि अनगा गुनखौनो राहा गैयैबादि साननानै जे जों बर'खौनो एखदम रायज्लायबाय थायोब्लाथाय माने बायद'था जागोन बादि मोनहरो आरो

औ औ नंगौ दंथारो नंगौ

दङ दङ

नंगौ औ दे आब' दे औ दे